जोंनियाव जे जोंनाव ओंखारो बेफोरो जोंनाव जों साननो हायो जे जोंनि बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जोंनाहा फसायो जोङो जोंनि मावनाय दांनाय काल्सार जोंनि माबाफोरखौ जों दिन्थिना होयो जोङो जोंनि हाबा मावनाय जोंनि जोंनि बेरायनाय जोंनि थानायफोरखौ जों पष्ट खालामो जोंनि फेसबुक इउतिउब दानि जा बोथोराव जा दङ बेफोरखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां होनानै जोङो हाय देखायनाय जायो आरो बेनो